मां योगा सिखण लाइ कोई ख़ासि चैनल जो फ़ॉलो न कंदी आहियां पर ऐं वीडिओ ऐं सबक़ु ॾिसी हुनते अमल कंदी आहियां योज़ा योगा सिखणु दौरान केतिरनि माण्हुनि खे कई कठिनायूं ईंदियूं आहिनि कई कठिनायूं ईंदियूं आहिनि जिस्मानी तकलीफ़ केतिरी माण्हूं योगा आसन जे दौरान जिस्मानी मुश्क़िलाति खे मुंहुं ॾियनि था जहिड़ो कि लचक पुठि जो सूरु जोड़नि जो सूरु वग़ैरह जहिमी चैलेन केतिरनि ई माण्हुनि खे योगा सिखणु दौरान जहिमी चैलेंज खे मुंहुं ॾियणो पियो जहिड़ो कि शुरू पुकारबो ऐं उन्हनि जे ज़हनी ताक़त खे कंट्रोल करणु आसन जो सही अमल योगा आसन जे सही अमुल खे सम्झनि ऐं उन्हनि खे सही तरीक़े सां करणु पिणि हिकु चैलेंज थी सघे थो बाक़ाइदगी योगा में बाक़ाइदगी तमामु ज़रूरी आहे पर कहिड़ी कहिड़ी माण्हुनि खे बाक़ाइदगी के बरकरार रखण में तकलीफ़ थी ध्यान योगा में गुण करण जी सहूलियत सलाहियत पैदा करणु केतिरनि ई लाइ मुश्किल पिणि थी सघे थो योगा सिखणु दौरान हुननि सभिनि दुश्वारिनि खे मुंहुं ॾिए सघिजे थो पर उन्हनि खे बाक़ाइदा मश्क ऐं तेंमुन सां ख़तम करे सघिजे थो